औ हेलौ आसोल अह नोंगौ नामा

लायनाया गारि फिसा लांनोसै खोमा गोनांथियाथ' आंना खोरखि फारला दङ बेनिफ्राय सियारबो नांगौ आरो मोनसे दरजाबो नांगौ दा दामफोरासो बेसे बेसे थांनानै दं बा आरो मा दंफाङा मोजां जागोन बेखौसो सानगासिनो आङो बांद्राय दामनिबो नाङा आरैनो इसे ल' बाजेटनि नांगौमोन आरो नांनाया गाम्बारि दंफांफोरा मा बायदि जागोन बायदिब्रा दामफोरासो बेसे थांगोन गाम्बारिना आरो सिगुननियाबा बेसे थांगोन आरो लाबोनायनिबो गारिनि भारा हरनांगौ उम बै न' खाथियावनिखौनो लांनांगोन गारिखौ भारा होनानै सोंनांसिगोन आरो गावनाव अह गावजों रायलायग्रोनोसै ने गारिनिखौ बेसे लायो उनाव ओजों मोनहैबासो मोनथिसिगोन दामफोरखौ औ औ औ दङआवनो गोजानावथ' बारा गोजानावबो थांनो हाला बेयावनो खाथियाव लायसै अह जागोन दे जागोन दे होमबा